जीअं त असांखे दुकानु खोलण लाइ इहा सुठी जॻहि खपंदी आहे हुन लाइ दुकानु खोलण लाइ असांखे माल खपंदो आहे जाम पैसो लॻंदो आहे हुन बिना पैसे कमु कोन थींदो आहे जीअं त असांखे जी एस टी नंबर खपंदो आहे टैक्स भरिणी पवंदी आहे काड खपंदो आहे बिल बुक खपंदो आहे जीअं धाणुअ जो धंधो हूंदो आहे त हुन में कीअं हिन असांखे लैसन खपंदो आहे बिना लैसन असांखे दुकानु खोलण जी इजाज़त काने मैडिकल जो दुकानु हूंदो आहे हुन लाइ बि असांखे लैसन खपंदो आहे हुन बिना असांखे दुकानु न खोले सघंदा आहियूं असांजे धंधे में बिना पैसनि खे कबी थोरे पैसे में बि असांजो कमु थींदो आहे अहिड़ी काई ॻाल्हि न आहे थोरी इंवेस्टमेंट में बि असांजो कमु हली सघंदो आहे